تنگانہ میں تعلیمی انفراد کی ضروریات کو بڑھانے کے لئے سب سے پہلے انہیں خصوصی تعلیم دینا ضروری ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل تعلیم حاصل کرنے کے لئے مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے ہمارے اسکولس میں استاد کا تجربہ معانی رکھتا ہے جو بھی غریب لوگ جو اسکول کی فی پے نہیں کر سکتے ان کے لئے گورنمینٹ کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنے اسکول قریبی مقامات پر کھولنا چاہیے صرف پڑھائی بھی نہیں بلکہ اسپورٹس کی بھی طالبوں کو حصہ لینا چاہیے ایک عمل جیسے کہ نئے نئے تکنیکی کا استعمال پڑھائی کے وقت کرنا طالبوں کو پڑھائی سے ہٹ کر بھی دوسرے ایکٹوٹیز میں حصہ لینا استادوں کا ٹرینڈ رہنا طالبوں کا پوچھنا کہ ان کے کس چیز سے پڑھائی کرنے کے لئے آسانی ہو رہی ہے اور وہ کس مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں